हमरा घरके बगलमे इसकुल हइ गाममे उत्कल केन्द्रीय विद्यालय कैथमा वएहमे पुरस्कार सब चीजे रहै तऽ हमे आओर पढ़ै लिखै ले जाइ रहिए तऽ अब सरजी आओर कहै रहथिन तऽ जाइ रहिए तऽ किताब सब पढ़ै लिखे रहिए सबचीज पढ़ै रहिए सब साथ एक अकेला नहि जाइ रहिए सब दस गो लड़कीके साथ साथ जाइ रहिए पढ़ै पुस्तकालय पढ़ै रहिए तऽ किछु बगलमे भी किछु एतना होलै अगर बाहर ईसब होलै ओसब होलै तऽ ओहोमे आ सकै छै बगलमे फेर जेना बजार हाट जाइ छै तऽ ओहेमे आब हर चीजके कम्पटिशन कएलासे सबचीज होइ छै ने ओहिमे हर चीजमे अपन जे जे तैआरी करै छै ओहोमे जाइ छै तऽ पुस्तकालय होइ छै तऽ ओहिमे जाइ छै तऽ पूछा पुछीवला कोइ बात नहि होइ छै ठीक अपन गेलाके बाद अपन जे तोहरा जे सब जगह तोहरा अच्छा लगै छै अपन जाके बैठिके पढ़ि सकै छै जेनाहि हमरा हमरा हिस्ट्री खूब पसन्द हइ हिस्ट्रीके बारेमे पूरा हिस्ट्री होलै कइसे पूरा दुनिआके बारेमे पूरा संसारके बारेमे के सब चीज होइ छै ओकर सबके हिस्ट्री बतबै पड़ै छै हिस्ट्री भूगोल भूगोल जे सबजेक्ट लेबै पूरा पृथ्वीके बारेमे जतना चीज होइ छै वैज्ञानिक जे सबचीज हर चीज छिकै ओकरा बारेमे कोन सबचीज बात हइ हमरा सबसे पसन्द हम हिस्ट्रीके बारेमे बहुत हमे ई कि जे इन्टरव्यूके लिए हम हिस्ट्रिए लैके ऑनर्समे फेर बी ए मे फेर हम कहै छी हिस्ट्री हमरा हिस्ट्री बहुत पसन्द पड़ै छै पुस्तकालय हम जब जहाँ भी घुसै रहिए ने तऽ हमे हिस्ट्रिए बहुत जल्दी पलटाबै रहिए पलटाबै रहिए तऽ हमर फ्रेण्ड सभ कहै रहै तोहरा हिस्ट्री बहुत अच्छा लगै छौ कहलिए हमरा दिलसे पसन्द हिस्ट्री छै हिस्ट्री हमरा बचपनेसे हम हिस्ट्रीके लिए हम बहुत हम च्वाइस करै रहिए बचपनेसे हमरा जबसे हम पढ़ै ले बैठिए ने तबसे हमरा हिस्ट्रिए पसन्द अएलै सब सबजेक्टमे हिस्ट्रिए खूब पसन्द पड़ै रहै सबसे भी दिमाग कोनो सबजेक्टमे पढ़ैमे लगबै रहिए ने तऽ हम हिस्ट्रिए पढ़ै रहिए आओर ओकर बाद सबजेक्ट ओतना ओतना अच्छासे नहि पढ़ै रहिए ओतना अच्छासे नहि पढ़ै रहिए हिस्ट्रीमे हमरा बहुत मोन लागै रहै पुस्तकालय आगे भी जे किछु गाम गामके बगलमे जे इसकुल एगो आओर हइ इसकुल मिडिले इसकुल ओहिओमे पुस्तकालय ओहोमे छै तऽ ओहोमे जाइ रहिए तऽ वएहमे पढ़ैके इच्छा होइ रहै तऽ आब अभिओ होइ छै पढ़ैके इच्छा होइ रहै तऽ अभिओ जकरा पढ़ैके इच्छा पढ़ैके छै ओ तऽ अपने मिडिल इसकुल सप्ताहमे एक दिन जाइ छिए तऽ किछु भाइ लोक कोइ बोललक अएसे जाइ ले जब इच्छा होइ छै तब जाइ छिए तब पुस्तकालयमे बैठै छिए तऽ हिस्ट्रिएके बारेमे जे होइ छै मगर आब तनि होइ छै जे तनि ई होइ छै जे सब सबजेक्ट आब पलटै लै छिए सब सबजेक्ट

हइ खास पढ़ाइ लिखाइ सबचीज ओकरा अन्दरमे गेलाके बादमे जे आओर परीक्षा होइ छै ने जे चीज पढ़ि सकै छै बुक ढेरी सारा रहै छै जी के रहै छिकै सब हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स साइकोलॉजी फेर फिलॉसफी सोशिओलॉजी एतना सबजेक्ट हइ सब सबजेक्ट रहै छै जे तोँ पढ़ि सकै छी जी के पढ़ि सकै छही सामान्य ज्ञान पढ़ि जतना सबजेक्ट होइ छै जे बुक होइ छै सब बुक पढ़ि सकै छै तऽ जकरा जे इच्छा होइ छै अपन सब पुस्तकालय घुसलाके बादके अपन जे होइ छै अपन सब पढ़बे ने करै छै जेना साथी सौराथी जे सभ रहै छै तऽ पढ़ै लिखै छै कतेक पर पुस्तकालय हम आगे भी अब सोचलिए किछु करै रहिए तब बादमे पुस्तकालय होलापर गाममे हम तऽ नहिए ने घरमे तऽ नहिए ने होइ रहै सकै छै तऽ आब जे पहिले इसकुल भै गेलै पहिने कोनो कोचिन्ग भै गेलै कोनो बड़ा भी इसकुल भेलै प्राइवेट भी होलै ओहि ओहिमे ईसब करल जाइ छै कि बच्चाके ज्ञान सबचीज बढ़ैके छै आब बच्चाके ईसब नहि देतै तऽ बच्चाके कतबो पढ़ि लिखि लेतै पुस्तकालय नहि देतै तऽ बच्चाके ज्ञान कहाँ से अएतै ओहिमे गेलाके बाद अपने से खुद अपने से ओहिमे गेलाके बाद खुद अपने से नहि एकदा सरजी बतबै छै खुद अपने से पढ़ै पड़ै छै जे तोरा सबजेक्ट पढ़ैके इच्छा करै छै आओर तब पुस्तकालयमे अपन पढ़ि लै छै ठीक हमरो हमरो इच्छा रहै कहिओ कि इच्छा हमहूँ करै रहै कि पुस्तकालय पढ़ैमे आगाँ भी सोचलिए कि किछु भी हम लाइफमे भी किछु भी हम करि सकै छिए तऽ अपना पुस्तकालय भी अपन आगे भी किछु भी कितना कोचिन्ग भेलै इसकुल भी अच्छासे पढ़बै लिखबै छै अच्छासे जॉब उब भै जेतै पुस्तकालय हम भी खोलि सकै छिए करि भी सकै छिए पुस्तकालयके कार्यक्रम स्टूडेन्ट्स सभ पढ़ि लिखि जएतै तऽ ओकरा आगे हमरो मनोबल किछु आगाँ बढ़तै तऽ किछु हमहूँ करि सकै छिए पुस्तकालय